کھلے پانی میں محفوظ رہنے کے طریقے یہ ہیں کہ پانی میں ہاتھ اور پیر چلاتے رہے اور یہ دیکھیں کہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے یا کم ہے جس طرف بہاؤ ہو اسی طرف وہ چلنے کی کوشش کرے